جی ہاں ہمارا ذریعہ معاش جو کہ پاورلوم انڈسٹری ہے بجلی پر کافی حد تک منحصر ہے بجلی کی کٹوتی کے دوران اکثر ہمارا پورا کاروبار بند ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی نقصان کا سامنا کرنا ہوتا ہے بجلی نہ ہونے میں روشنی کے لیے تو ہمارے پاس کئی سارے ڈیوائسیس مثلاً بیٹری سے چلنے والے لائٹ ٹارچ لائٹ موبائل فون کی ٹارچ وغیرہ کینڈل وغیرہ ہوتی ہیں لیکن اکثر گھروں میں بھی انورٹر موجود ہوتا ہے جس سے باضرورت پنکھے اور لائٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں لیکن جو ہمارا کاروبار ہے اس میں چونکہ بہت زیادہ بجلی کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہاں پر انورٹر یا جنریٹر کو ہم استعمال نہیں کر سکتے ہیں